ہیلو سر میں میں ٹاکس آئی ٹی کمپنی سے بول رہا ہوں آپ بروکر ہاؤس والے بول رہے ہیں سر میں ایک کمپنی والا ہوں تو مجھے ایک روم چاہیے مجھے دو روم چاہیے تھا اے سی اس میں اے سی بھی فٹ ہو پنکھا بھی لگا ہوا ہو اور سب کچھ ہے بیڈ وغیرہ سب ایک دم اچھے سے ہو اس کے بعد میں پھر اے سی والا روم ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے صفائی اور ستھرائی کا بھی وہ ہونا چاہیے صاف ستھرا بھی روم بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اس کے اندر مطلب اور روم ایسی جگہ پر ہو کہ بالکل ایک دم سکون ہو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو سر آپ یہ روم کتنے میں مل جائے گا مجھے

جی جی سر مجھے دو روم چاہیے لیکن آپ دس ہزار کہہ رہے ہیں تو اب میں پڑھائی کرنے والا طالب علم ہوں میں پڑھتا ہوں مدرسے میں رہتا ہوں تو آپ جان بھی سکتے ہیں کہ پڑھائی میں اور سارے خرچ بہت سارے اخراجات رہتے ہیں تو اسی لیے دو روم چاہیے لیکن مجھے تھوڑا کچھ کم میں اگر آپ دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی لیکن سر جو ہے یہ روم جو ہے وہ اے سی والا ہونا چاہیے بالکل اور پنکھا وغیرہ سب اور سب اطمینان والی جگہ پہ ہونی چاہیے بالکل پانچ جی سر تو میں کب آؤں کس دن میں آ جاؤں وہاں پہ منڈے کو آ جاؤں سر تو روم مطلب مل جائے گا نہ پورا کنفرم ہے ہاں ہاں تو سر ہم لوگ ہم لوگ سر دو لوگ ہیں تو دو روم ہم لوگوں کو چاہیے اور بیڈ دو بیڈ روم چاہیے اور اچھے سے ایک دم بالکل کچن وچن سب سب کا اہتمام ہونا چاہیے کچن باتھ روم وغیرہ سب رہنا چاہیے اور اس میں سکون اطمینان اور اے سی بھی لگا ہوا ہو روم میں کوئی پریشانی کسی طرح کی نہ ہو ٹھیک ہے سر تو میں آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں